आरे बाब म्हाका मरे रिचार्ज करपा जाय मात्शें हॅल्प करूं शकता पूण रिचार्ज करपा जाय म्हाका मरे त्री नायन्टी नायनाचो पण म्हाका मरे हें खबर ना म्हाजे कडेन बॅलंस कितलो उरलो तो तें कशें करपाचें मात्शें म्हाका सांगू शकता तूं आं पयलीं एपां वसो आं ओके एपान गेलो मागी किदें रायट स्लायड ओके रायट साल्याड केलें आं हांगसर बॅलंस कळटा आं म्हणट बॅलन्स आहा अशें आनी चार दिसांतलें हय किदें करूं घातल्यार तें चार दिसांचे लुकसाण जावपान मरे ना तशें जावपा ना आं ओके आतां हांवें समज रिचार्ज केलें जाल्यार चार दीस हो प्लॅन चलतलो आनी मागीर तो परत दुसरो प्लॅन एक्टिवेट जातलो तशें आसता तें आं आं आं आं कोवळ्ळें कोवळ्ळें आं ओके सर आं मागीर सिंपल मरे आतां कल्यार जाता मरे कांय म्हाजे कशी वचपाना मरे आं बरें तर ओके इफ कितें प्रोब्लम जाली न्हू तुकात हांव मागीर कॉल करतलो ओके आं फायन